जो कोण गायन शिकपाक सोदता गावपाक शिकपा सोदता तेका हांव म्हाजो एक सल्लो दिवपा सोदतां हांव बी एक संगीत प्रेमी हिंदुस्तानी शास्त्री गायनाचे धडे हांवें हांवें बी थोडे घेतले आसात आनी हांव थोडो गायताय बी काही म्हज्या वैयक्तीक कारणांक लागून हांव तें म्हजें शिक्षण पुराय करूंक शकलो ना म्हणून हांव तुमकां एक सल्लो दिवपाक सोदतां जर तूं गायन शिकता जाल्यार गुरू शिश्य परंपरा ह्या प्रथे नुसारच शिकल्यार बरें थोडे लोक ऑनलायन शिकपा सोदतात पूण तें अर्दकुटें शिक्षण जाता किद्याक खंयतरी तूं अडकता आनी थंयच्यान तुका मार्ग मेयणा जेन्ना तूं गुरूच्या चरणा कडेन वतलो शिक्षण घेवपाक गायनाचें तेन्ना तुवें आपलें सर्वस्व पणाक लावचें पडटलें आपलें तन मन थंय अर्पण करचें पडटलें फक्त संगीत हेच्या शिवाय दुसरें कांय ना आनी फक्त गुरू हें तकलेन धरुनूच तूं शिकचें पडटलें जेन्ना तूं शिक्षणांत शिक्षण घेता तेन्ना तुमकां लक्षा येतलें की ह्या संगिताची ह्या कलेची गोडी आनीक रियाज रियाज आनी रियाज रियाज खूब गरजेचो शिक्षण जेन्ना तूं घेता तेन्ना तुका रियाजाकय बी तितलोच टायम जाय तो टायम तुवें स्वता काडचो पडटलो बाकीचे सगले वेव्हार कुशीक दवरून रियाजाच खातीरच टायम हो दिवपाकच जाय तूं रियाज करतलो जी प्रॅक्टीस करतलो गायनाची जें गुरू तुमकां शिक्षण दिता तें मनांतल्यान श्रद्धेन तूं शिकचें पडटलें जाल्यार तूं फुडें हें शिक्षण पुराय करूं शकतलो जें आमी शिकूंक शकलें ना तें तुमी पुराय करूं शकतले अशें म्हाका दिसता